जी ॿुधायो अछा

अछा अछा त तव्हांखे छा ॻोडनि में बि सूरु रहंदो आहे की ख़ाली पेरनि में पेरनि में किथे सूरु रहंदो आहे अछा अछा

अछा त एड़ियुनि में सूरु रहंदो आहे

अच अछा अछा वधीक हा वधीक भारी बि तव्हां उठाए कोन सघंदा न उन जो वज़न बि जीअं हलिको खपे न हा न हील वग़ैरह बि न खपे जीअं भई हा वधीक हील वारो बि न खपे हिकदमु प्लेन ई खपे तव्हांखे हा प्लेन ई खपंदो न हा हा हा तां मुखे थोड़े हिकिड़े मिंट जो टाइम ॾियो थोरो मां तव्हांखे मतिलबु ॾियां थी ॻोखे करे ॿियो कुझु ॿुधायो सभु ठीकु आहे न हा हा अछा अछा हिते मूं वटि मूं वटि त मूं वटि कारे रंग में त ॾाढो सुठो हुओ मां उहो ई कढण पई वञा कारे रंग जो ई ॾाढो सुठो चम्पलु हुओ इलाही ग्राहक ईंदा आहिनि भई उहे त हा अछा अछा घणेई हा घणेई माण्हू ईंदा आहिनि त कारो ई घुरंदा आहिनि चवंदा आहिनि उहे हर वॻे ते हली वेंदो आहे पाइण में बि सुठो लॻंदो आहे टे वन अछा वधीक वधीक महांगो न न तव्हां बिल्कुलु न न ता पंहिंजा आहियो तव्हांखे कीअं मह महांगो ॿुधाईंदासीं भई कुझु सोचे सम्झी करे ई ॿुधाईंदासीं हा हा न न बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हांखे ॾाढो हा न न मां तव्हांखे ॾाढो सुठो हा न न मां तव्हांखे ॾाढो सुठो ॻोल्हे करे ॾींदसि थोरो ॻोल्हियां ई पई तव्हां कारे जी चयो कारो बि कोन खपे त वरी थोरो मां मूं त कारो ई कढी रखियो हुओ ॾाढो सुठो लॻंदो आहे हर उहो वधीक ई कस्टमर तमामु कारो ई घुरंदा आहिनि हा हा हा हा हा न काई ॻाल्हि कोन्हे पंहिंजी पंहिंजी पसंदि आहे हा बाक़ी हीअ मूं वटि आहे ॾाढो सुठो चम्पलु आहे मूं मूंखे पहिरीं इहो ई हूंदो हुओ ॾाढो पेरनि में सूर थींदो हुओ मां किथे हली कोन सघा पंध त वञी कोन सघंदी हुअमि बसि मां बि उहो ई चम्पलु पाइणु शुरू कयो उन खां पोइ त भई मूंखे ॾाढो फ़ाइदो आहे उहो लाइट वेट बि आहे मेन हलिको बि ॾाढो आहे उन में वेट बि कोन्हे हा हलंदा वञो कुझु खबर ई कोन पवंदी आहे की किथे तव्हां वञऊं हा न न ता मां त हिकु बार इहो हिकु कढियो आहे हा इहो हिकु बार पाए करे ॾिसो हा तव्हां पंहिंजी साइज़ कोन ॿुधाई न साइज थोरो पेर ॾेखारियो मूंखे हा हा चारि नंबर आहे अछा अछा ठीकु आहे ठीकु आहे हा जेको तव्हांखे मां चम्पल ॾींदम न त हिकु बार हा साइज हा हा ॾाढी हा नंढी साइज आहे मुंहिंजी मुंहिंजो त भई पंज नंबर आहे हा ठीकु आहे सुठी ॻाल्हि आहे न न मां तव्हांखे चम्पल ॾींदमि तव्हां हिक बारी इहो पाईंदा न ॾिसंजो था हलण ई चवंदा हालाकी इहो जल्दी भजंदो बि कोन्हे सालनि सालनि मां हिकदमु गारंटी आहे मजबूती जी पेरनि बि ॾाढो आराम ॾींदो आहे तव्हां हिकु बार वठी त ॾिसो पाए ॾिसो उन खां पोइ बि तव्हांखे ॿिए तव्हांखे वणे थो अगरि ॿियनि कस्टमर खे बि ज़रूरु मूं वटि वठी ईंदो भई हा बिल्कुलु हा भई मोकिलंदो हा बिल्कुलु पंहिंजा सिंधी भई आहियूं भई हिक ॿिए जो साथ ॾींदासीं ईअं ई माण्हू अॻिते अॻियां वधंदा इहे न हा न न मां तव्हांजे लाइ कढी रखियो आहे बिल्कुल तव्हां ॾिसो ठीकु आहे हा ॾिसो पाए करे ठीक लॻव हा न न हीअ जेको चम्पलु हा हा न न ही अंगूठे वारो अछा अछा हिकु हिकु सैंकेंड ॿ मिंट ॾियो सम्झो ॿिनि पतियुनि वारो त खपे न तव्हांखे ॿिनि पतियुनि वारो ॿिनि पती हा हा ठीकु ठीकु सही अथव हा हा इहो था हिकु बार पाए ॾिसो ॾाढो तव्हांखे आराम मिलंदो हिन सां हा ठीकु आहे पेमेंट बि वधीक कोन अथव सस्तो ई आहे घणेई इहो न अॼुकल्ह जे हिसाब सां ॾाढा महांगा कंपनी में हर आइटम उन हिसाब सां ॾाढो सस्तो आहे हरिओम